हेलो हाँ नमस्ते बताइए जी हाँ हाँ हमारे पास है कार का सोरूम है बताइए उसके बारे में क्या आपको हेल्प चाहिए वह बहुत हैं क्रेटा है ब्रीजा है वेगनोर आदि फॉर्च्यूनर नई नई जो हैं वही है जिसका जैसे है उसका दाम वैसे ही शायद इसका है कि कोई नौ लाख से स्टार्टिंग है कोई एक बारह लाख कोई तेरह लाख ऐसे ऐसे है सब का कोई पच्चीस लाख की भी है उसी में आपकी ओ है व्हाइट ब्लैक आपको इस समय तो ज़्यादा व्हाइट चल रही है और उसमें ज़्यादा आई है आपको तो उसमें आप देखेंगे बताएँगे उसके बाद हमको सीट कैसी आपको चाहिए मतलब सिक्स सीट चाहिए कि या फ़िर सेवन सीटर चाहिए हाँ हाँ उसका वही है सात लाख आठ लाख है वही आपको अगर बुक करेंगे तो लगभग आपको लेना है ना तो उस पर आप जैसे ले लेंगे तो आप जीतने पर आपको करवाना है वह पैसा देकर जैसे आप पच पचास हज़ार है एक लाख डेढ़ लाख में आप करवा लेंगे उस किश्त वाइस आपको पैसा भरना पड़ेगा महीने में

इनोवा व्हाइट में उसका भी दस से ग्यारह लाख रुपया है उसका स्टार्टिंग आप जैसे उसमें लेंगे जैसी व्यवस्था है उसमें वैसा उसका चार्ज है हाँ हाँ सब कुछ है आपको अलग से नहीं कुछ लगवाना है जो भी है जैसा भी आपको मिलेगा बढ़िया मिलेगा जैसा मतलब बढ़िया मिलेगा वैसा आपको चार्ज बढ़ेगा इसमें आर्टिगा मस्त है अगर आपका अगर विचार बन रहा है आर्टिगा पर तो सेवन सीटर आर्टिगा ले लीजिए बहुत ही बढ़िया है तेरह लाख का है और उसमें आप अगर दो लाख तीन लाख जमा कर रहे हैं तो उस पर आपका हक बन जाएगा आप निकलवा लेंगे फ़िर उसके बाद महीने का किश्त भरिए हाँ हाँ किया क्या हाँ हाँ सब कुछ है वह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सी एन जी भी है डीजेल भी है आपको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा उसमें व्यवस्था सब कुछ है चलिए ठीक है आइए तो आइए एंड कर दे आप से बात हो जाएगी सोरुम पर आइए सोरुम पर ठीक है ना ठीक ठीक है नमस्ते नमस्ते